میں فزیکل کتابیں پڑھنےکا بہت شوقین ہوں اور اسی فزیکل کتابوں کو ترجیح دیتا ہوں اور اسی طریقے سے الیکٹرانک ورزن میں جو کتابیں ہوتی ہیں اس کو بھی میں نے پڑھی ہیں لیکن اتنا زیادہ میرے لیے پسندیدہ نہیں رہا ہے اور اسی طریقے سے جہاں تک آڈیو بکس کی بات ہے تو میں نے اس کو بھی سنا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی آواز صحیح نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ متأثر نہیں کرتی لیکن بہت ساری بہت سارے آڈیو بکس ایسے ہیں جو واقعی بہت زیادہ متأثر کرتے ہیں ہم لوگوں کو ان کی آواز اور ان کے ساؤنڈ